जि'यां में बोला ना कि कुड़ियें दा कम्म ऐ खाल्ली कुकिंग बनाना घरा दा ऐसी कुश नी होंदा हून में मुड़ा कम्म अपनी सैल्फ डिपैंडैंट होना चाही दा साढ़ै घरा च बी बंदे रुट्टी रट्टी बनाई लैंदे ऐं इ'यां रुट्टी बनाई लेंदे न में मतलब कि रुट्टी बनाने गी शर्म निं करदा में रुट्टी बनाई लैन्ना होना में शामीें सवेरे जनानियां गै खाल्ली रुट्टी बना में बा बनाई सकना में बी बनानी चाही दी सारें गा बनानी चाही दी हर मुड़ा मतलव कि रुट्टी बनानें गी अग्गैं होना चाही दा मतलब हर इक कम्में गी रुट्टी बनांदे टाईम खुशी मिलदी ऐ खुशी खुशी कन्नै बंदा रुट्टी बनांदा ते जनानियां बी रुट्टी बनांदियां न घरै च मेरा बी मन करदा में बी बनांऽ रुट्टी बनाने गी ऐसा कुछ निं होंदा कि रुट्टी सिर्फ जनानियां गै बनान मुड़ा बी बनाई सकदा मुड़े गी बनांदे केह् ऐ अगर बंदा सवेरै उट्ठियै मकलब कि सवेरै उट्ठियै जि'यां जनानियां उठदियां जनानियां उठियै रुट्टी बनांदियां इ'यां गै मुड़ा उट्ठियै मुड़ा उट्ठियै रुट्टी बनांदा तां ओह्दे च केह् शर्म ऐ में बी इक मतलब कि रुट्टी बनाई सकदा रुट्टी बनाने च कोई शर्म नेयीं ऐ ते अपने घरादी रुट्टी बनाइयै सवेरे उट्ठियै घर आइयै रुट्टी बनाइयै ते रुट्टी बनाना कन्नै पूरा लगन लाइयै बनाओ खलाओ अपने घर आह्लें गी अच्छी आदत पौंदी ऐ बड्डें दा सतकार करने रुट्टी खलानी पानी पलाना खाल्ली बुमैन केह् करना मर्द गी करदै केह् ऐ मर्द बी करै बंदा बी अपनें घर दा कम्म करै पोच्चे पैाच्चे लाए बाह्री बूह्री मारै ते जे तुस बोला दे रुट्टी दे बारे च ते रुट्टी बना चाही दी कुक करना अच्छी गल्ल ऐ रुट्टी रट्टी बनाना अच्थी गल्ल ऐ रुट्टी बनाना चाही दी ते मीं बनांदे कोई शर्म नी ऐ में बनाई सकदा रुट्टी ते घर आह्ले बनाई सकदे रुट्टी बनांदी ऐसी कोई शर्म नी ऐ ते में जिसलै रुट्टी बनांदा तां में सोचदा शर्म जेही कोई गल्ल नी ऐ ते शर्म शुर्म ऐसी कुश नी होंदी रुट्टी बनाओ सवेरै गंडा गुंडा चीरो गंडा चीरी चुरियै तंड़का तुड़का पाओ ते रुट्टी बना जंदी ते रुट्टी बनानें गी कदूं जोर लगदा ऐ रुट्टी बनांदें केह् ऐ रुट्टी बनांदे जोर थोह्ड़ी लगदा रुट्टी बनइयै बंदा मतलब की रुट्टी बनांदे बंदा कोई शर्म शुर्म निं ऐ जनानियां बनाई सकदियां सानूं बंदें गी बनांदे केह् ऐ अपनै घर च रुट्टी बनाने गी केह् ऐ केह् ऐ अपने घर च रुट्टी बनाने गी है कुछ रुट्टी बनांदे कुछ निं ऐ ते में इ'यै बोलना चांह्दा अपने घरा दा कम्म आपै करो जनानियें पर डिपैंडैंट निं रवो सैल्फ डिपैंडैंट रवो